पैह्ले मेरी कोई बी मतलब कोई बी बुक मतलब फेवरट नेईं ही जेह्ड़ी मी अच्छी मतलब इ'न्ना हा कि में बुक च क्हानी जेह्ड़ी बी अच्छी लगदी ही उसी मै रीड करी लैंदी ही ओह् रीड करियै मतलब अच्छी क्हानी होंदिया मतलब जिंदे अच्छी क्हानी होऐ मतलब ठीक होऐ एंड च अच्छी इ'यां शिक्षा मिली दी होऐ बट इस टाइम उप्पर में इक कथाकुंज जेह्ड़ी बुक ऐ ओह् मिगी मेरी फेवरट ऐ इस टाइम उप्पर क्यों ओहदे च क्हानियां काफी अच्छी अच्छी ना मतलब जिंदे बारे च अस अच्छा मतलब सिक्खी सकने जियां ओह्दे च इक क्हानी ऐ स्कोर उस क्हानी च मतलब एह् है कि मतलब जियां मतलब कि इक मतलब होंदा हा इक कि आदमी होंदा हा ओह् जिसलै न्यूज दे मतलब आंदा हा नेईं उत्थै मतलब श्हीद होई गेआ इन्ने मरी गे तो ओह् इ'यां पुच्छदा हा ओहदे मतलब कुछ इ'यां बड़ी गल्ल नेईं ही होंदी ओह् इयां पुच्छी दिंदा हां सनाओ उद्धर किन्ना स्कोर होएआ कैसा होएआ पर ऐसा मतलब ओह् कुछ बी नेईं हा मतलब कि उसी ओह नेईं हा कोई इंटरेस्ट नेईं हा कोई इंटरेस्ट नेईं हा उसी कि के होंदा मतलब ओह्दे दोस्त बी सोचदे ही कि एह् कैसा ऐ किसे दे मतलब कोई मरी जाए पर ओह् किन्ना रोह् करदा पर इक दिन ऐसा होआ ओह् काफी दिन आया नेईं अपने दोस्तें कोल ओह्दे दोस्तें सोचेआ पता नेईं कैंह् नेईं आया ओह् ओहदे घर गे पता करने गी उत्थै उ'नें काफी मातम आह्ला म्हौल हा ते उनेंगी लग्गेआ कि शायद ओह्दी डैथ होई गेई ऐ मतलब ओह् होई गेई ऐ ओह् पूरा होई गेआ ओह् अंदर जाइयै दिखदे ते ओह् इ'यां बैठा दा होंदा फिर उसी मतलब पता लगदा कि मतलब ओह् जेह्ड़े आंतकबादी हमले होआ दे हे ना ते ओह्दे च न ओह्दे मुड़े दी डैथ होई गेई ते उस कारण मतलब ओह् ज्यादा स्ट्रैस च चली गेदा हा फिर उस दिन उसी पता लग्गेआ हा कि जिस चीज गी ओह् स्कोर बोलदा हा कि किन्ना स्कोर होएआ पर ओह् इक किसम दा स्कोर नेईं होंदा उत्थै किसे दे मतलब किसे दा मुड़ा भ्राऽ पति किसे दा ओह् जंदा हा उस दिन दे बाद ओह्दे बाद मतलब कदें एह् ऐसा मजाक नेईं कीता कि किन्ना स्कोर ऐ फिर ओह् लोकें दी फिलिंगस गी समझदा हा कि मतलब कि बरना ओह् नेईं ही समझदा किसी दा केह् ऐ केह् नेईं इ'यां फिर ओह्दे बिच्च इक क्हानी होर ऐ पर इस क्हानी च सानू मतलब एह् सखाया गेआ मतलब एह् सिक्खने गी मिलेआ कि किसे दी बी मतलब मौजू नेईं लेऔ अगर किते होर होएआ ते उसी बी इ'यां समझो के ओह्दे उप्पर केह् बीता दी होनी केह् होआ दी होनी जरूरी नेईं कि जिसले साढ़े उप्पर होऐ ते उसलै महसूस करियै कि साढ़े एह् होएआ ते हून मतलब एह् फील करना चाहिदा इ'यां गै बिच्च क्हानी ही डुआठन ओह्दे च एह् हा कि मतलब इक कुड़ी ही ओह्दा बर्डे हा ओह् मतलब टाइम दे नाल नाल बड्डी होई जादी ही ते इक दिन दा ओह्दा बर्डे होएआ ते ओह्दी मतलब मतलब बजुर्ग ही मतलब ओह्दी दादी मतलब ओह्दी सोच ऐसी ही कि हून तेरी कुड़ी बड्डी होआ दी ऐ एह्दे उप्पर इ'यां ध्यान रक्ख रोक टोक कर ते मतलब ओह्दी मां ऐसी नेईं ही बट हून ओह्दी गल्ल इ'यां सुनी ना ते ओह्दे दमाग च बैसे ही गल्ल आई गेई कि शायद हां बड्डे होइयै कुछ गलत करगी जां ओह् होगा होना जां कुछ बी होगा मतलब ओह्दे दिमाग च इयो ऐ ते ओह् ना अपनी कुड़ी दा मतलब जिसले उ'न्नै आना स्कूल दा ओह्दा बैग चेक करना बगैरा ओह्दी कुड़ी ऐसी नेईं ही ओह्दी मतलब ओह् न मतलब सारे हून इक्को जैसे थोह्ड़ी होंदे मतलब हां कुछ होंदियां गलत बी करदियां बट जरूरी नेईं ऐ कि सारे इक्को जैसे होन उ'नें फिर अपनी ना ओह् कुड़ी अपनी मां गी हर इक गल्ल शेयर करदी ही सनांदी ही कि एह् होएआ अज्ज स्कूल च एह् में दोस्त बनाया उ'नें मिगी एह् बुक दित्ती मतलब इ'यां गै इक ओह्दा दोस्त बनेआ हा दोस्त बनेआ ते उन्नै उसी सनाया कि उन्नै मिकी एह् इयां बुक दित्ती ऐ मतलब ऐ एह् लेटर दित्ता उ'न्नै अपनी मम्मा गी सनाई दित्ता बड़ी खुश ही ओह् ओह्दी मम्मा ने आखेआ ऐ ओह् ओह्दी मम्मा ने पैह्ले सोचेआ कि मम्मा ने फिर आखेआ चल ठीक ऐ जो बी अच्छा ऐ बट इक दिन ओह मुड़ा बोलदा तुगी में इक दिन अपनी मम्मा कन्नै मलाना कुड़ी बोलदी नेईं फ्रैंड दोस्त आं दोस्त तक ही ठीक ऐ अग्गें कुछ नेईं एह्दे शा ज्यादा में कुछ नेईं उ'नें एह् गल्ल अपनी मम्मा गी सनाई कि उ'न्नै इ'यां इ'यां बोलेआ ते में दोस्ती तोड़ी दित्ती फिर ओह् अपनी मम्मा गी बलोदी कि मम्मा इ'यां मिगी ना में हून चाह्न्नी मेरा कोई दोस्त होऐ जिसी में अपनी दिल दी गल्ला सनां उसी अपने मतलब पत्तर लिखां मतलब हर इक गल्ल करां इ'यां गल्ल करियै ओह्दा जाह् अगला जन्मदिन ठारमां जनमदिन आया ओह्दी मम्मा ने दुकान उप्पर जेइयै इक बुक मतलब डायरी लेआई दित्ती उसी ते ओह् दित्ती उसी ते बोलेआ कि इस डायरी उप्पर मतलब अपना सब कुछ लिखेआ कर बगैरा फिर उसी मतलब इ'यां होएआ कि में काफी गल्त सोचा दी फिर उन्नू एह् सारा किश सोचना ओह्दी मम्मा ने बंद करी दित्ता ते एह्दे कन्नै फिर सानू मतलब एह् मतलब एहदे कन्नै मतलब इस क्हानी दा सानू एह् सिक्खने गी मिलेआ कि मतलब हून इक दूजे गी दिक्खेआ जाए ते हून असेंगी अपने अपने घर दे उप्पर रोह् करी नेईं सकने हून सारे इक्को जैसे नेईं होंदे इसलेई जकीन बनाना बी बड़ी बड्डी चीज ऐ ते मतलब सानू जकीन रक्खना चाहिदा इयां मतलब क्हानियां पढ़ने दा शौंक बी अंदू होएआ हा कि क्हानियें च ना इक अच्छी शिक्षा होंदी मतलब इक क्हानी च इक घटना होंदी मतलब ओह् रियल होंदी बट लिखी दी क्हानी च होंदी ओह् मतलब ओहदे कन्नै सानू अच्छी शिक्षा मिलदी जियां साढ़े वातावरण दे बारे च आई गेई कोई क्हानी कि इसी गंदा नेईं करना चाहिदा इसी अस गंदा करगे एह् एह् इफैक्ट होना मतलब असें गै बिमार होना जां फिरी राजा रानी दी क्हानी होई गेई मतलब ओह् पैह्ले जमाने दियां असली क्हानियां होंदियां हियां जेह्दे च इयां सनाया जंदा हा कि इक राजा होंदा हा इक रानी होंदी ही भगवान बी मिलदे हे राक्षस होंदे हे भूत होंदे हे मतलब होंदिया हियां अच्छी होंदी ही इंट्रस्ट होंदा उ'नेंगी पढ़ने च मजा आंदा हा बट मगर अज्जकल दियां क्हानियां अच्छियां न ओह् बी ठीक अच्छियां न जिंदे कन्नै सानू शिक्षा मिलदी अच्छी मिलदी अस अपनी सोच ठीक करी सकनें अपने मतलब अच्छे उप्पर ध्यान देई सकनें फिर इक होर क्हानी ही ओह्दे च कथाकुंज च ही लोकें गी पता नेईं जां लोक समथिंग किश ऐसी क्हानी दा नांऽ हा ओह्दे च एह् हा कि मतलब इ'यां भगवान होर लोक ते इंसान मतलब इंसान दे बारे च ही कि इ'यां भगवान होंदे उनेंगी मतलब अस धरती पर आंदे ते उ'नेंगी लगदा कि अस आहगे लोकें साढ़ा आदर करना सम्मान करना बट ऐसा कुछ नेईं ऐ कीता हा क्योंकि लोकें कि लग्गेआ एह् ओह् ही ना बहरुपियै जियां मंगने आहले चली पोंदे ओह् उं'दी ओह्दे च बी आंदे बट उत्थै ओह् दिखदे कि मतलब उ'नें मतलब इक जियां आम इसांन होंदा उस रूप च आंदे जेह्ड़ा उं'दा नंदी होंदा ओह् स्कूटर बनी जंदा पार्वती माता गणेश भगवान शिवजी भगवान बैठी जंदे लेकिन उं'दा केह् होंदा कि उंदा ऐक्सीडेंट होंदा होर गलती गड्डी आह्ले दी होंदी बट गड्डी आह्ला उसी ट्रैफिक पुलिस आह्ले गी पैसे देई दिंदा ते ओह् सारा कसूर ओह्दा मन्नदे स्कूटर आह्ले दा ते ओह् भगवान इ'यां दिखदे कि मेरी ते कोई गलती बी नेईं ऐ ही कुछ नेईं फिर बी उत्थे उनें एह् दिक्खेआ कि जिंदे कोल पैसा ऐ ना ओह् ई सब कुछ करी सकदे फिर ओह् बापस अपनी दुनिया गी चली गेआ ते फिरी उत्थु मतलब सानू एह् शिक्षा मिलदी ऐ कि भगवान होऐ जां कुछ होऐ भगवान कुसै गी बी ओह् नेईं समझदे सारे एह् दिखदे कि जिद्धरुं उ'नेंगी थ्होंदा पैसा एह् नेईं दिखदे कि कु'न गलत ऐ कु'न स्हेई ऐ सारे पैसे दे अकर्डिंग ही चलदे चलदे उ'नेंगी पैसा जिद्धर मिलग उ'नें उद्धर ध्यान देना इस करियै सानू क्हानिया तू अच्छी अच्छी शिक्षा मिलदी ऐ ते फिर रीडिंग करना बी मिकी पसंद ऐ इक मतलब पढ़ने कन्नै बंदे दी नालेज बनदी रीडिंग करने दी ओह् बी बनी जंदी ते सानू रीडिंग करनी चाहिदी होर साढ़े ताईं खुद ताईं अच्छी ऐ